जों आबादारिफ्रा जुनारफोरनि खि हासारफोरखौ जोङो मोजां रोखोमै जोथोन लानानै जोथोनै लाखियो जेरोखोम मोसौनि खि बेखौ जोङो गलिनि खाथियावहाय फिसा बेबादिनो हाखर जावनानै जोङो मोसौनि खिखौ जोङो जमा दोनो आरो बे मोसौनि खिया जमा जानानै बेबायदिनो गोबाव जायोब्ला बेबायदिनो हा बायदि मोजां गोसोम रोखोमै बियो थायो आरो बेयो मोनसे मोजां रोखोमनि हासार जायो आरो बे हासारखौ जोङो बेबायदिनो सिबिं खुयनाय समावहाय सिबिं खुयैनि सिगां जोङो बे हासारखौ जोङो बे एवनाय जायगायावहाय गारहैयो आरो मोजां सार जाहोनानै जोहो बे बेगरखौ खुयनाय जायो आरो खुयखांनायनि उनाव जोङो बिनि बिफांखौ जों नुयोजे मोनसे मोजां रोखोम गोसोम सोमज्रोमै बिनि बिफांफ्रा जाबोयो आरो बे फिथाइफोरखौ जोङो मोजां रोखोमै जोङो नुनो मोनो आरो जोङो थिग जोङो बुंनो हाबावो जे जेरै मायफोर मायफोरावबो जोङो गायैनि सिगां एवनाय समाव एवनायनि सिगां जोङो बे मोसौ खि हासारखौ लाबोनानै जोङो गारफैनाय जायो आरो बे गारफैखांनायनि उनाव जोङो एवनानै मोजां रोखोमनि जोङो सार खालामो आरो बे सार जाखांनायनि उनाव जोङो मायखौ गायो आरो गायखांनि उनाव जोङो नुनो मोनो जे जे मायफ्रा मोनसे मोजां सोमज्रो ज्रो जोङो नुयो आरो बेनि बिफांफोरखौ जोङो थाजा माजा जोङो नुयो आरो फिथाइफोरखौबो जों मोजां रोखोमै जोङो मोन्नो हायो